ہاں ہیلو مسٹر صاد سے بات ہو رہی ہے سب ٹھیک ہے بھائی صاد احمد صاد احمد آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے اس جاب کے لیے تو آپ کی سیلری کیا چاہتے ہیں آپ کچھ بتائیں گے ہاں دیکھیے اس کام کے لیے چونکہ آپ جہاں پر یہ ایک ہماری کمپنی ہے اور جس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں یہاں پہ چونکہ آنے جانے کا بھی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوگا آپ کا اور آپ کا کھانے پینے کا بھی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کا جو ہے بہت زیادہ کم خرچ ہوگا تو اس لیے ہم آپ کو تیس ہزار دے پائیں گے اس سے زیادہ نہیں دے پائیں گے ہاں ہاں دیکھیے صاد احمد اگر ہم اس کام میں ہمیں جو ہے ورک فرام ہوم کی کوئی بھی گنجائش ہوتی ہے تو ہم آپ کو ورک فرام ہوم ضرور دیتے اصل میں یہ کام ایسا ہے جو کمپنی ہی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اور رہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سیلری کم لے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ چونکہ اس کام میں نئے ہیں پریشر ہے تو فریشرس کو اتنی ہی سیلری ملتی ہے آپ کے پاس اگر ایکسپریئنس ہوتا اور آپ جو ہے اس سے پہلے آپ جو ہے کام کیے ہوتے تو ہم آپ کو سیلری بڑھا کر دیتے کیونکہ آپ نئے ہیں اس وجہ سے ہم آپ کو سیلری اتنی ہی دے پائیں گے ہاں دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دوست وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہوں گے بہت سارے امپلائی کو ورک فرام ہوم مل ملتا ہے لیکن چونکہ ہر کمپنی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے ہر کمپنی کا اپنے ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو ہماری کمپنی میں ابھی چونکہ ہم نئے لوگوں کو پہلے ان کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں بہت دنوں تک اگر ان کا کام ٹھیک ٹھاک چلتا ہے تو پھر کہیں جا کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ورک فرام ہوم دیں ایسے نئے لوگوں کو ہم ورک فرام ہوم نہیں دے سکتے ہیں اس سے جو ہے ہماری ریپوٹیشن پر ہماری وہ خراب ہوگی نا ریپوٹیشن خراب ہوگی اس وجہ سے ہم آپ کو ورک فرام ہوم نہیں دے سکتے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دوسرے دوست وہ کام کر رہے ہوں گے سمجھ رہے ہیں صاد احمد ہاں اور اگر اور اگر آپ ہماری کمپنی میں آئیں گے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ بہت ساری سہولتیں ملیں گی آپ یہاں پر اگر کچھ دن کام کر لیں گے تو آپ کی کمپنی میں جو آپ کی سیللی میں اضافہ بہت جلدی جلدی ہوگا اور اگر آپ کمپنی میں کچھ دن اور رہیں گے تو آپ کی جو پوزیشن ہے اس میں بھی آپ اعلیٰ پوزیشن پر جا سکتے ہیں مطلب کہ آپ جو ہے کچھ ہی دن میں ٹیم لیڈر بن سکتے ہیں اور دوسری پوسٹ پر جا سکتے ہیں جی جی جی بالکل پوچھیے دیکھیے آٹھ گھنٹہ ہمارے یہاں کام ہوتا ہے آپ کو آٹھ گھنٹہ کام کرنا پڑے گا جی جی جی بالکل لیکن یہ بھی ہے نا کہ ہم بہت جلدی جلدی آپ کو چھٹی نہیں دے پائیں گے بلکہ آپ کو جو ہے ویکلی دیکھیے آف تو ملے گا ہی دو اس کے علاوہ ہر مہینے میں آپ کو ایک چھٹی ملے گی اس کے علاوہ جو تہوار ہوتے ہیں اس کو آپ کو چھوٹ اس پر آپ کو چھٹی مل جائے گی جی جی بالکل بالکل آپ کنفرم کر لیجیے اس کے بعد بات کریں گے ٹھیک ہے صاد احمد اوکے اوکے